میں اپنے اسکول کی طرف سے ایک ٹپ پر گئی تھی جہاں میرے اسکول والے ایک پہاڑ پر لے گئے تھے وہاں ہم چڑھے ہم نے چڑھائی کی چڑھتے چڑھتے وہاں اتنا ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ میرے فرینڈس کو بھی بہت ڈر لگ رہا تھا پھر بھی ہم نے بہت ہمت کی اور آگے بڑھے آگے بڑھتے بڑھتے ہمیں اسے چڑھنے میں بہت پریشانیاں ہوئیں وہاں بارش بھی آئی ہمارے پیر پھسلنے لگے لیکن ہم بہت سارے تھے ہم نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور چڑھتے چڑھتے ہمیں دو تین گھنٹوں سے بھی زیادہ لگ گئے ہم چڑھتے چڑھتے وہاں پھر ہم اس پہ پہنچے اس کی چوٹی پہ جب ہم پہنچے تو وہاں اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اتنا سکون تھا وہاں اتنی شدھ ہوا تھی کہ وہاں جا کر ہم نے ریلیکس فیل کیا بہت بہت اچھا لگا وہاں جا کر میرے فرینڈس کو اور مجھے بہت مزہ آیا میرے ٹیچرس بھی تھے سب نے بہت مزہ کیا اور پھر ہم وہاں سے اترے اترنے میں اتنی پریشانیاں نہیں ہوئیں جتنی کہ وہاں چڑھنے میں ہوئی تھیں